नमस्ते मैम मुझे आपके ब्यूटी पार्लर में फेसियल और थ्रेडिंग बनवाना है तो आप अपना अपना चार्ज बता दीजिए कितना लगेगा और कितना समय लगेगा

मुझे आप मुझे आप डायमंड वाला फेसियल कर दीजिएगा तो आप उसका चार्ज बताएँगी मैम नहीं नहीं मैम आप बहुत ज़्यादा उसका चार्ज बता रहीं हैं आप कुछ कम बताइए तब भी बहुत ज़्यादा पाँच हज़ार आप ले रहीं हैं बहुत ज़्यादा हो गया तो आपका पार्लर आपका पार्लर कब खुला रहेगा तो हम मेरा जब मन हम तब आ सकते हैं एक नौ से पाँच बजे के अंदर हाँ तो मुझे फेसियल भी करवाना है थ्रेडिंग भी बनवाना है और आप बाल कट करती हैं आपको कौन कौन सा स्टेप आता है हाँ तो आप आप बाल कट करने का चार्ज बता सकती हैं बाल कट करने का अच्छा जी मैम आप तो बहुत महँगा ले रहीं हैं हँ महँगाई तो सब कुछ पर हो गई है लेकिन लेकिन अब कुछ कम आप कुछ कम करिए इतना नहीं हाँ हाँ थ्रेडिग भी बनवाना है उस पर कितना समय लगेगा और आप बाल इस्ट्रेट करती हैं मेकअप आपको करने आता है अच्छा सा शदी में जाना है आज कल मेकअप करवाना है तो आप अच्छे से मेकअप कर देंगी आपका पार्लर कहाँ है अच्छा जी मैम तो मुझे आप से अच्छा तो मुझे आप से फेसियल भी करवाना और म मुझे शदी में जाना है तो आप से मेकअप भी करवाना था आप अच्छा सा मेकअप एच डी मेकअप करती हैं तो आपको ठीक है तो आप अपना चार्ज थोड़ा कम करिए मैम हँ महँगाई तो हो गई है लेकिन इतना बहुत ज़्यादा है ना आपको कुछ कम करना चाहिए जी मैम बस इतना ही करवाना था ठीक है ठीक है मैम नमस्ते नमस्ते